चोवीह हज़ार छटीह हज़ार अठ लख पंज लख पंजवंजाहु हज़ार पंज सौ वीह लख चालीह हज़ार छह सौ असीं नव लख नवे हज़ार नो सौ नवानवे